खेल तऽ शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के सेहो बढ़िऑं रखै छै चाहे गाँवके खेल होए या शहरके खेल होए खेल सऽ लीडरशिप मेन्टेन होइ छै बढिऑं सहयोग कऽ बौन्डिंग एक दोसर के प्रति समझै कऽ इशारा मे बात ई सब चीज कनी बेसी लोक बुझै छै आ अगर शहरके खेल अगर देखियै तऽ हम सब कीट के व्यवस्था रहै छै लेकिन गाँव मे जे छै से लोक लूडो गिल्ली डंडो शुरू भऽ जाइ छै लकड़ी काटि कऽ बैट नहि रहै छै तऽ तख्तो सऽ खेलनाइ शुरू कए दै छै लेकिन मनोरंजन मे कोनो कमी नहि होइ छै हँ एकटा साधन छै मनोरंजन के सर्वश्रेष्ठ जाहिसऽ आदमी के थकावट आ टेंशन सबटा दूर कऽ दै छै चिंता नहि रहै छै एको पैसा के घर के हँ तहन निश्चिंत भऽ जाइ छै एक पल के लेल खेले मे आदमी तऽ जे कहै छै ने मन के भटकाव भेनाइ जरुरी छै तऽ ओ खेल एकटा भूमिका निभाबै छै आ जाहि सॅं जे देखै छथिन खेलके ओहो कनी कालके लेल जे छै से आनन्दमे आबि जाइ छथिन अपन चिन्ता बिसरि जाइ छथिन तऽ एक प्रकार सऽ बढियाँ छै आओर एक प्रकार सऽ ई छै जे समय केना बर्बाद भऽ जाइ छै सेहो किछु बच्चा के जे खेल के जे लत लागि जाइ छै तऽ ओ सब अपन पढाइ लिखाइ सबटा बिसरि जाइ छै से किछु नुकसानो छै